हलो हाँ मैडम कहें

हाँ ठीक है माने कपड़ा चाह रहा है आपको तो जैसे कितना चाह रहा है चलिए तो हमारे पास कपड़े का सब कुछ इस्टाक पड़ा हुआ है और आपको कितना चाहिए वह हमें बता दीजिए उतना हम आपको भिजवा देंगे जैसे हमारे यहाँ बारह पीस हुआ पच्चीस तीस हुआ तीस हुआ तो उसमें आपको बीस पर्सेन्ट काउंस बीस पर्सेन्ट छूट देकर भिजवा देंगे मतलब आप का मार्केट के हिसाब से जोड़ेंगी तो कम से कम सौ दो सौ रुपये का एक पीस पर आपको आराम से बच जाएगा

कुर्ती का दाम रहा तो यह कुर्ती का दाम वही आपको हमारे यहाँ ऐसे लेंगी मतलब कि सीधा दस बारह गट्ठर के हिसाब से लेंगी तो वह आपको सस्ता पड़ जाएगा और वह मार्केट में आप आराम से मतलब दो से दो तीन सौ प्राइज करके आराम से बेच सकती हैं आप हाँ तो एक कुर्ती पर आपको दो सौ रुपये कैसे भी बच जाएगा ठीक है और और साड़ी ओड़ी का भी मतलब मँगाते हैं हम सीधा बाहर से वह भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा ठीक है यह एक गट्ठर एक गट्ठर में बारह पीस आता है तो यह एक साड़ी पर तीन सौ रुपये पड़ेगा मार्केट में आप आराम से छः सौ रुपये के बेच सकती हैं मतलब तीन सौ रुपए का आपको प्राफिट बैठे बैठे मिल जाएगा

और सूट का है तो सूट का भी हम बारह पीस का हम हिसाब से मँगाते हैं तो आपका बारह पीस का तीन सौ रुपये लग जाएगा आपको ठीक है तीन सौ रुपये लग जाएगा आपका छः सौ रुपया का ऐसे ही बिक जाएगा उसमें बिकती है कि मतलब हाँ एक पीस तीन सौ रुपये का पड़ेगा आपको उसमें भी हम बीस पर्सेन्ट छूट दे देंगे दो सौ अस्सी नब्बे के आस पास हम आपको एक पीस में आराम से दिला दे देंगे ठीक है

और जब तक आप बता देंगी उतने जो आर्डर दे देंगी हम कल तक समान आपके दुकान पर भिजवा हाँ कल तक आ जाएगा हमारे यहाँ आनलाइन पेमेंट होता है आप पेमेंट कर देंगी कल समान हम आपके घर तक आपके दुकान तक पहुँचा देंगे ठीक है हाँ तो आप में मैं अपना और कुछ चाहिए

आपको क्या चाहिए हाँ तो फ्राक ना हाँ हाँ वह भी आपको तीनों पसंद हाँ है है वह भी आपको ढाई सौ के आस पास पड़ जाएगा मार्केट में आप आराम से उसको पाँच सौ रुपए चार सौ रुपये में आराम से बेच सकती हैं मतलब एक फ्रॉक पर आपको डेढ़ सौ दो सौ रुपये का प्राफिट हो जाएगा आराम से हाँ जी ठीक है आप आडर करिए सब कुछ है आप आनलाइन पेमेंट कर दीजिए हम सारा समान है आपके माल गोडाउन तक भिजवा देंगे ठीक है ठीक ठीक है